सरकार सॅं खेती के लिए बिजली कनेक्शन लेल हमसब सरकार के कर्मचारी रहै छै हुनका आवेदन दै छियै आओर आवेदन देलाके बाद हुनकर आदमी सरकार के आदमी आबै छै आओर छानबीन करै के बाद फेर हमरा सबके कनेक्शन दै छथिन आओर देलाके बाद फेर हमरा सबके बिजली कनेक्शन भऽ जाइ यऽ आओर तेकर बाद बचले लौड सेंडिंग के बात तऽ लौड सेंडिंग मे होइ छै की तऽ जेनाकि कखनो सन अच्छा खाद नहि मिलल अच्छा बीज नहि मिलल किछु पैसावला आदमी सब जे रहै छै से हुनका सबके आ ढेरिक मिल जाइ छै आओर कतेक किसानके नहियो मिल पाबै छै तऽ इएह सब कारण छै आओर लौड सेंडिंग के एकटा इहो होइ छै जे जेनाकि खेती केलक आ कते किसान के देखलियै लाइन मे लागल रहल खाद के लिए बीज के लिए तीन तीन चारि चारि दिन लागल रहल आओर फिर भी अवेलबल नहि भए पाबै छै वएह जगह पैसा वला आदमी सब जे होइ छै तऽ ओकरा सबके भेट जाइ छै बड़ा सुविधा सॅं आओर इमहर गरीब आदमी सबके नहि भेट पाबै छै खाद बीज समय पर कखनो बीज नहि मिलल कखनो खाद नहि मिलल इएह सब आलोचन रहै छै